म्हजें नांव सतीश हांव मड्डेर रावतां चार दीस जाले हांवेंन फोनाचेर ऑनलायन बूक ऑनलायन गॅस बूक केल्लो तो जाला जाला जाल्यार पळय विचारपाक हांवेंन फोन केला तो झावना जाल्यार मातसो गॅस बूक करता हांव बरें रेफरंस नंबर चार दोन एक दोन होय आनी आदार नंबर दोन तीन एक चार नोट करा जा जाल्यार म्हाका तुमची तुमची फाल्यां गाडी येतली जाल्यार म्हाका सांग आणी येवपा ना जाल्यार मातसो गॅस बूक कर देव बरें करूं